नमस्ते मैम बताइये क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी

जी मैम यही काम है अपना आप बताइए कौन सी बाइक चाहिए आप पसंद कर लीजिए बाकी आगे की फॉर्मैलटी कर लेंगे फिर अपन जी मैम अपने पास सारी तरह की बाइक हैं आपको स्पोर्ट्स चाहिए स्पोर्ट्स रोड चाहिए आपको जैसी बाइक आप बोलोगे वैसी मिल जाएगी आपको अगर ऐसे ही चाहिए कुछ कि हाँ आपका बस आना जाना हो फिर से फील्ड में यह सब तो इसके लिए आपको एक बाइक दिखा देता हूँ अच्छी सी जी मैम तो ठीक है आप यह देख लीजिए तीन बाइक है आपके जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से आपके पर्सनैलिटी से मैच कर रही है बिल्कुल जैसे आपकी एक तो यह सी डी डीलक्स है अपने पास एक यह एच एफ डीलक्स है और एक ये सप्लेनडर प्लस है जी मैम यह तीनों बाइक बिल्कुल अच्छी हैं इनमे आपको कोई कमी नहीं आएगी आप कहीं भी अगर बाइ चांस वैसे आती नहीं है गाड़ियों में कभी हमारी अगर कहीं आपको आ भी जाए तो आप तुरंत फ़ोन करना हमारा बंदा आपके पास दूसरी गाड़ी लेकर पहुँच जाएगा हाँ बिल्कुल आप चला कर देखो इसको आपको जैसे संतुष्टि मिल रही है आप वैसे चला के देखो इसको जैसी आपकी जैसी इच्छा हो जी मैम यह आपके चलने के ऊपर है आप कितना चला रहे हो आप गाड़ी को ऐसा फिक्स नहीं होता है जी मैम किलोमीटर के हिसाब से है क्योंकि मैम हमारे जैसे किलोमीटर के हिसाब से रहता है तो इसकी हमे सर्विस वगैरह भी उस हिसाब से होती है तो इसी हिसाब से हमारा खर्चा आता है किलोमीटर का जी अगर आप देखो दो तरीके हैं अगर आप हमसे टैंक अगर फूल करवा लेते हो तो उसका अलग चार्ज होगा और अगर आप खुद टैंक में पेट्रोल आपका डलवाते हो तो उसका अलग चार्ज है आप कौन सा जानना चाहते हो वह बताओ जी मैम नहीं नहीं जैसा आपको जहाँ जाना है हमने आपको एक बार गाड़ी दे दी उसके बाद कहीं ले जाओ हम केवल किलोमीटर देखेंगे वापस गाड़ी का जब आप लेकर आऐंगे कितना चलाया है आपने गाड़ी को मैम आपके लाइसेन्स आधार कार्ड और पैन कार्ड जी मैम येस मैम इसके अलावा फिर अपने पास स्पोर्ट्स बाइक हैं अगर आप उनको देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो आप मान लो आपके अभी चल रहा है यह पंद्रह रुपए किलोमीटर लगा के चलो आप जी उस हिसाब से आप देख लो आप कितना चला लोगे आपके किलोमीटर कितना है ऑफिस से आपका रूम जहाँ पर आप रूक रहे हो यह सब देखकर आप बता देना जी मैम जी जी मैम जी